यस मैम मैम मुझे माफ़ कर दीजिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा याद नही कि मैंने लाइब्रेरी से बुक लाई थी मैम मैम मुझे बिल्कुल ही याद नहीं था और मैं इक्ज़ाम के बाद बाहर चली गई थी मैम तो इस वजह से मैं वापस नही कर पाई बुक मैम कितना भुगतान करना पड़ेगा मैम चार सौ रुपये तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है मैम मैं इतना नहीं दे पाऊँगी जी मैम मैम मैं कल के कल जी मैम जी मैम मैं कल के कल ही किताब वापस कर दूँगी और आपका जितना भी भुगतान है वो भी कर दूँगी जी मैम